ہندوستان کی سیاست اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں میرا خیال بہت الگ ہے ہندوستان بہت اچھا دیش ہے مجھے ان سے بہت پیار ہے لیکن یہاں جو سیاسی آج کا آج کل خاص کر کے ادھر سے جو حالات ہو رہے ہیں مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا میں تو چاہتی ہوں کہ مجھے موقع ملے کوئی بھی سیاستدان سے تو میں ان کے سامنے اور ان کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر میں ان سے پوچھوں گی کہ تو کہ کیا حال کر دیا ہے ہندوستان کا ہندوستان سننے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے لیکن اس دیش کا بہت ہی برا حال اب اب ہو چکا ہے اب اس دیش میں بہت ہی کیا ناپسندگی چیزیں آ گئی ہے مجھے مجھے سیاسی مجھے سیاست اچھے لگتے ہیں لیکن سیاست کرو تو سیاسی طریقے دور اچھے ہونے چاہیے یہاں پہ مذہب کو بہت زیادہ بیچ میں لا کر کے سارے معاملے کو ایجوکیشن پہ دھیان دیا نہیں جا رہی ہماری ترقیاں پہلے کے مناسبت اب کم ہو رہی ہیں ان پہ دھیان نہیں ابھی اشرو میں جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں دیکھیے اور سارے دیشوں کا کتنا اچھا پرچم ہے اور ہمارے ہندوستان کا پرچم پہلے جیسے نہیں ہیں اور ہے بھی تو وہ سیاستدان کا اس میں کوئی بھی ورچسپ نہیں ہے مجھے مجھے بالکل بھی آج کل کا جو ماحول بنا دیا گیا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا میں تو چاہتی ہوں کبھی مجھے موقع ملے میں ان سے سوال پوچھوں کہ کیا کر دیا ہے کسی بھی چیز کو کوئی بھی میٹر ہوتا ہے کوئی بھی اس میں بیچ میں مذہب کو لا دیتا ہے خاص کر کے جو خواتین ہے جو مسلمان جو ہمارے مذہب کی خواتین ہیں انہیں بہت دقت ہے ابھی کچھ دن حال میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسکان نام کی لڑکی ہے انہیں کتنا پریشان کیا گیا کہ ہمارے حجاب کو ہمارے حجاب کو ہٹایا جا رہا ہے بھائی حجاب سے کیا لینا دینا ہے آپ ہندوستان کی ترقی کرو نا میں اس میں ساتھ دیتی ہوں میں پڑھوں گی تو میں ہندوستان کے لیے ہی پڑھوں گی نا میں تو چاہتی ہوں میں ان سے بس میرا یہی سوال ہے کہ آپ ترقی کرو لیکن اس ترقی کو مذہب کا موڑ مت دو